ہلو جی میڈم جی میم جو آپ صحیح سمجھیں جی میم آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی ٹھیک ہے مڈم صحیح ہے ٹھیک ہے میم آپ کوئی شکایت نہیں مل گی میں اور اچھے سے کام کرنے کی کوشش کروں گا